अगर बात की जाए मेरी कि मैं गायन में डाइनेमिक्स छंद रचना और इंटरप्रेटेशन को कैसे शामिल करता हूँ तो देखिये मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा प्रोफेसनल बहुत ही जाना माना कुछ ऐसा गायक नहीं हूँ सिर्फ मैं गाने सुनना पसंद करता हूँ और सुन के कुछ लाइन गाना पसंद करता हूँ रिपीट करके उन्हीं को परंतु मैं गाने को गाने की रचना नहीं करता हूँ कभी

और मेरे को अच्छा लगता है वो गाना और लोगो ने तारीफ़ करी की तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है तो मैं गा लेता हूँ थोड़ा बहुत लोग मेरे को मोटिवेशन भी देते हैं तो गा लेता हूँ बाकि हाँ थोड़ी बहुत जानकारी है गायन के ऊपर कि कैसे गाया जाता है क्या आवाज होती है थोड़ा बहुत मैं आपको बता सकता हूँ परंतु उससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता धन्यवाद